मां हिते गुजरात जो भोजन जेकी आहे हुन ते थोरो रोशिनी विझण जी कोशिश कयां थो गुजरात जी जेके कम्यूनिटी आहे उहे सौ टका जेके चई सघजनि त उहे वैष्नो हूंदा आहिनि उहे मांस मछी न खाईंदा आहिनि ऐं हुननि जो जेको भोजन ठाहिण जी पद्धति आहे जेका आहे हुन में असां सिंधी जेके आहियूं असांजो थोरो तेलु गिहु मथां वधीक ज़ोरु हूंदो आहे ऐं हिननि जो इन्हनि ॻाल्हियुनि ते न हूंदो आहे भले उहे भाॼियूं कुझु उहे जेके ठाहींदा आहिनि हुन में थोरी ॻुड़ जी ऐं हिनजी मात्रा हूंदी आहे ऐं उहो थोरो मिठो खाइण पसंदि कंदा आहिनि पर हाणे जीअं गुजरात आहे हुन उहो सॼो कोस्टर लाइन आहे हुनजे टिनि पासा समुंडु आहे ऐं हुते जेके रहनि था जेके सिंधी में असां मुहाणा चऊं उहे ॿाहिरी भाॼी खाईंदा आहिनि उहे पर उन्हनि जो जेको आहे हिते जेके कोस्ट लाइन ते रहनि था समुंड जे आसे पासे रहनि था उते जेके आहिनि कुझु जातियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके उहे वैष्नो नाहिनि ऐं ॿियो जेको आहे जेके बाक़ी मेन जेके गुजराती सि सिटीज़ में रहनि था हे रहनि था ह अॼुकल्ह जेको आहे वेस्टन जेको असांजो पश्चिम जो असरु त सभिनी हंधु पियो आहे ऐं सभिनी जातियुनि ते पियो आहे त अॼुकल्ह जेके उहे बि आहिनि त उहे गुजराती ब पीज़ा ऐं इहे खाइनि था पर उहे जेके आहिनि ब थूम ऐं ब ब बसर ऐं इहे जेके शयूं आहिनि उन्हनि खां उहे परे भॼंदा आहिनि उहे शायदि घटि वधि खाईंदा आहिनि त अॼुकल्ह जेको वेस्टन जेको खाधो ठहे थो बर्गर आहिनि पीज़ा आहिनि त उते बि इहो ईंदो आहे त भई हीअं शइ तव्हांखे बिना थूम ऐं बसर जे मिलंदी त इहो थोरो घणो तफ़ावत टाइम जे हिसाब सां आयो आहे जॾहिं असां ॿाहिरि खाइण था वञूं बाक़ी हिननि जे घर में त सौ टका सात्विक भोजन ठहंदो आहे ऐं हिननि जी जेको आहे जेके बि शयूं आहिनि जेके हिननि जो खाधो आहे ढोकड़ा आहिनि थेपला आहिनि ऐं खाखरा आहिनि इहे सभु बिना तेलु गिहु जे आहिनि ऐं जेके ॾाढी सुठियूं तंदुरुस्तीअ लाइ ॾाढी सुठियूं शयूं चई सघजनि थियूं त इन्हनि जो जेको आहे खाधो पीतो हिकदमि सात्विक चई सधिजे थो ऐं अॼु बि गुजराती थाल्ही तव्हां हिते व रहो या अमेरिका में वञो गुजराती थाल्ही हिकु अहिड़ी शइ आहे तव्हांखे सभिनी हंधु मिलंदी सॼे हिन्दुस्तान में मिलंदी तव्हां किथे बि वञो ॿाहिरि वञो गुजराती थाल्ही जेका हिकु अहिड़ी आहे जेका खाई सघिजे थी ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सात्विक आहे हिकु मन खे शांति मिलंदी आहे अहिड़ो खाधो खाइण सां